मूंखे असांजी सगाईअ ऐं शादीअ जा जाम एल्बम आहिनि ऐं असांजे ॿारनि जे जनम जा बि ॾाढा फ़ोटू आहिनि कुझु कलरफुल आहिनि कुझु ब्लैक एन वाइट आहिनि ॿारनि जे जनम जा मुंडण जा ऐं कंहिं बि ओकेजन जे असां उन्हनि जा फ़ोटो कढ़ाईंदासीं उहे असांखे ॾाढा पिया आहिनि असांजी जमाने में ऐं कलरफुल कैमरा कोन्ह हूंदा हा ब्लैक एन वाइट हूंदा हा पर धीरे धीरे उहे हाणे कलरफुल थिया असांजे जमाने में रील रील्स ऐं फ़ोटो कढ़ंदा ऐं उहे रील असांखे साफ़ कराइणो पवंदो हो पर हाणे उहे कलरफुल रील अचनि था ऐं हाणे फ़ोटू अॻिए जी जमाने खां वधीक क्लीयर अचनि था ऐं हाणे त वरी डिजिटल जमानो आहे ऐं हाणे जा फ़ोटो वधीक क्लीयर ऐं साफ़ अचनि था अॼुकल्ह वरी मोबाइल में बि ॾाढा सुठा फ़ोटू अचनि था ऐं असां ॿारनि जे हर हिकु पल खे शूटिंग कंदा आहियूं ऐं फ़ोटा कढ़ंदा आहियूं ऐं पर असांजे जमाने जा झूना फ़ोटा बि असां वटि घणा पिया आहिनि ऐं असां उन्हनि खे पंहिंजी यादगार तरीक़े सां रखियो आहे ऐं असां उहे फ़ोटा ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं असांखे पंहिंजी जवानी ऐं बचपन जी यादि ईंदी आहे